جو لوگ مجسمہ سازی کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کام میں خوب محنت کرے اور وہ لوگ اس پر خوب کوشش کرے تبھی جا کر کے وہ ایک بہترین مجسمہ ساز بن سکتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں اپنے ایک دوست سریش کمار کے انسٹیٹیوٹ سے سیکھی جہاں پر وہ مجسمہ سازی کا پورا فن سکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ کیسے ایک اچھا مجسمہ ساز بنا جا سکتا ہے ہمارے علاقے میں ایسی دو چار جگہیں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جہاں پر مجسمہ سازی سکھائی جاتی ہے لوگوں کو بتلائی جاتی ہے کہ مجسمہ سازی کا فن کیا ہے مجسمہ سازی کیسے کی جاتی ہے خاص طور پر مجسمہ سازی کے لیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں ایک بہترین مجسمہ ساز کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اپنا کام کریں جس سے وہ ایک بہترین مجسمہ ساز بن سکتے ہیں اور مستقبل میں کامیاب ہو سکتے ہیں